ہمارے علاقے میں امیٹھی یونیورسٹی ہے جو کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے یہاں کی تعلیمی لیاقت تمام دنیا میں مشہور ہے اور سارے عالم میں اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے